پرانے میڈیا اور نئے میڈیا میں کئی اہم فرق ہیں پرانے میڈیا جیسے کہ ٹی وی ریڈیو اور اخبار روایتی طور پر معلومات فراہم کرتے تھے نئے میڈیا جیسے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ اور فوری زیادہ تعمل کے ساتھ معلومات فراہم کرتے ہیں پرانے میڈیا میں معلومات عامہ عام طور پر ایک طرفہ ہوتی تھی نئے میڈیا میں صارفین مواد تخلیق کرنے شیئر کرنے اور تبصرہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں پرانے میڈیا محدود محدود رسائی رکھتا تھا جبکہ نئے میڈیا کا مواد ہر جگہ اور ہر وقت دستیاب ہے بشرط یہ کہ انٹرنیٹ موجود ہو پرانے میڈیا میں پبلیشز جیسے کہ اخبار کے ادارے مواد کو کنٹرول کرتے تھے نئے میڈیا میں کوئی بھی فرد مواد تخلیق اور تقسیم کر سکتا ہے نئے میڈیا سوشل نیٹورکنگ اور تعمل کو فروغ دیتا ہے جبکہ پرانے میڈیا میں یہ تعمل کم تھا یہ تبدیلیاں میڈیا کے اثرات اور اس کے رسائی کے طریقوں کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہی ہیں